जि'यां आक्खा दे कि कोई एग्रीकल्चर बिच खेती बाड़ी च थुआढ़ा कोई कम्पीटीशन होग दिक्खो हुन अस ग्राईं लोक ठैह्रे असेंईं कम्पीटीशन दे बारे ते चलो असेईं इन्ना कदें कुछ कीता निं अस ग्राईं लोक अस मिली जुलियै रोह्नेआं कदें असें कुसै कीता ई नेईं भई उदे घर एह् लग्गिया ते साढ़ा घर पिच्छें रेहिया ऐसा कुछ नेईं ऐ रली मिलियै अस मतलब की लोक रौह्नेआं असें मतलब की बड़ी इ'यां खेती बाड़ी अस सारियां सब्जियां घर गै होन्दियां लाए दियां जि'यां बंद गोभी बी होई गेआ शिमला मर्च होई गेइआं गोभी आलू भिंडियां मर्चां एह् सारा असें अपने घर लाए दा ते मतलब की दादी मेरी ने केह् करना हुन कुड़ियां सारियां मतलब की सारियां मेरी बूजियां जेह्ड़ियां न सारियां मतलब कि जम्मू ब्होई दियां ओह् मेरियां पंज बूजियां न ते ओ पंजो पंजे जम्मू गै ब्होई दियां न ते हुन जि'यां जि'यां मतलब कि जिस जिस टाइम दी जेह्ड़ी जेह्ड़ी सब्जी साढ़े घर लगदी ऐ ते दादी ने केह् करना बोरी बोरी भरनी ते ओह् मतलब की सारै उं'दे बूजियें दे घर पजानी ते अस मतलब की अस अपनी मतलब कि घरै दी गै सब्जी खन्ने आं बजारों सब्जी मतलब की बजारा अस घट गै मतलब कि लेआन्ने सब्जी घरै दी गै खन्ने हुन एह् थोह्ड़ी बांदरे दे औने करी थोह्ड़ी सब्जी घट्ट होई ऐ नेईं ते अस पैह्लें घर गै होंदी ही सब्जी सारी लाई दी हुन बांदर इक भिंडियां नि इन्नियां तोड़दे हैन ते भिंडियां होंदियां लाई दियां मर्चां एह् नेईं तोड़दे लेकिन हां एह् ऐ कि बूह्टे शूटे अजें बी भन्नी ओ ड़दे बड़ी राक्खी करने पौंदी इं'दी असें हुन जि'यां कोई कीड़ा लग्गा दा ग्राएं च हुन अस केह् करने लोक अस इन्नियां दवाइयां शोआइयां घट्ट गै सु'ट्ट्ने सुआह् होंदी चु'ल्ली दी सुआह् ते ओह् मतलब कि बाड़ी खलारी ओड़दे कि ओह्दे कन्नै बी थोह्ड़ा कीड़ा शीड़ा जेह्ड़ा कि घट्ट लगदा बूह्टें गी ते मर्चां कोई जेह्ड़ी उं'दे पंप शम्प होंदे मर्चां घोलनियां उंदे च कि मर्चां घोली ओड़ियां उं'दे ई ओह् बूह्टें पर पाई ओड़ेआ कि कीड़ा नेईं लग्गै ओह् मर्चें दे पानी कन्नै कीड़ा जेह्ड़ा ऐ ओह् दूर होई जंदा इन्ना पानी निं ओह् नि लगदा कीड़ा निं लगदा ऐ उनें'ई बस इ'यै हुन खेती बाड़ी दे बारै और किश ते जानने नेईं हैन अस इन्ना